मां जॾहिं लंबी बाइकिंग टूर ते वेंदो आहियां तॾहिं ख़ासि मुंहिंजी तयारी हूंदी आहिनि सभिनि खां पहिरां त मुंहिंजी बाइक मां सर्विस कराईंदो आहियां हवा चैक कराए फुल कराईंदो आहियां पेट्रोल जी टंकी फुल कराईंदो आहियां इन खां पोइ मुंहिंजा लीगल डॉक्यूमेंट्स जीअं की लाइसेंस पी यू सी सर्टिफिकेट इंश्योरेंस सभु बाइक जा डॉक्यूमेंट मां पंहिंजो ओरिजनल गॾु खणंदो आहियां हिन खां पोइ मुंहिंजी फिज़िकल मां शूज़ पाईंदो आहियां हैलमेट पाईंदो आहियां हैलमेट खणंदो आहियां गॾु ऐं पाणीअ जी बोटल ऐं थोरो घणो नाश्तो हुओ सभु मां तयारियूं करे मां लंबी टूर ते वेंदो आहियां